हम अपन बागवानीके एहि दुआरे लगबै छी जे देखयमे सौन्दर्य बहुत सुन्दर आगू लगैए एहि दुआरे जे आँखि जे छै से बागवानिएके तरफ जादे झुकाव होइ छै आ जतेक अहाँ हरा दृष्टि देखबै ओतेक आँखिके स्वास्थ्य बढ़ै छै तैँ दुआरे बागवानी जरूर लगबयके चाही अच्छा आओर बागवानी एहन चीज छै जे अहाँके मोनोकेँ खुशी करत रखने रहत नजर जब ओहिपर पड़त तऽ खूब खुशी हएत जे हँ हमर ठीक अइ लेकिन ओकरा देखरेख करयके अहीँके काम अइ अगर नहि देखरेख करबै तऽ केओ सूखि जायत केओ डण्टिए मुरझा जायत केओ टूटि कुन् डण्टिए टूटि जायत कोनो कीड़े धऽ लेतै तऽ एहि दुआरे ओकरा देखरेख करयके लिए अपन दिनचर्याकेँ बहूत सुन्दर देख रखयके चाही सवेर उठि कऽ देखियौ जे हमर बागवा बागवानी जे अइ ठीक अइ एकरा कोन चीजके जरूरी छै पानिके जरूरी छै पानि दियौ या कोइ कम्पोस्टके जरूरी छै तऽ ओ दियौ जाहिसँ की हरा भरा बागवानी बनल रहत अगर नहि करबै अहूँ अगर खा कऽ सुतले रहबै तऽ ओहो लगा देबै आ ओहो सूति रहता ओहो बागवानी सुतले रहता एहि दुआरे अहाँ ओकरा देखरेख रोज दिन सवेरसँ सवेरे उठि कऽ देखियौ जे ओकरा कोन चीजके जरूरी छै ओ पर्याप्त ओकरा मात्रा दियौ जे ओ बागवानी देखि कऽ अहूँके मोन खुश रहत आ ओहो ओकरो दिन प्रतिदिन